हमर पसन्दीदा खेल क्रिकेट अछि ओ क्रिकेट हमरा बहुत नीक लागैत अछि जे अखन बहुत मतलब नेशनलपर तऽ नहि तैयो चलि रहल यऽ आओर क्रिकेटमे क्रिकेटमे एगारह प्लेयर रहै छै आओर बॉलिंग बैटिंग होइ छै आओर किर क्रिकेट मे एखन बहुत आदमीके फेवरेट क्रिकेट होइ छै आओर हमरो फेवरेट क्रिकेट यऽ हम बहुत खेलाइ छी क्रिकेट अपन कॉलेजमे भाग लै छी क्रिकेटमे लड़का सभके साथ आओर बड नीकसँ चलि रहल यऽ आओ आओर क्रिकेटमे एखन बहुत सारा रतन सभ रतन वर्ड सभ पायल गेल यऽ जे नीक ला जे नीक लागै छै एखुनका मौसममे गाँव घरके एखन जनवरी फरवरीमे गाँव घरके लड़िका सभ क्रिकेट खेलाइ यऽ आओर दोसर गाँव सभसँ अऽ मैच लए कऽ आओर क्रिकेट खेलाइ लऽ सौंसे जाइए एखन क्रिकेटके सीजन यऽ आओर एखन जादा आइ पी एल भए रहल यऽ आओर साथ साथ टी ट्वेन्टी अऽ भए रहल यऽ आओर बहुत सारा एहन मतलब क्रिकेटमे प्लेयर यऽ अपन सभके इण्डिया के प्लेयर सभ बहुत नीक नीक क्रिकेटमे छै जे खेला रहल छै जे बैटिंगमे विराट कोहली रोहित शर्मा आओर के एल राहुल आओर शिवम दुबे सभ यऽ जे बहुत नीकसँ खेलै रहल यऽ आओर आओर बॉलिंगमे जे स्पिरिट बुमराह आओर पाण्डे सभ जे यऽ जे बहुत नीकसँ बॉलिंग कए रहल यऽ एखन तक तऽ क्रिकेटमे नीकसँ चलि रहल यऽ अऽ जे आओर सोचै मतलब नीकसँ चलिते रहत आओर नीक नीक प्लेयर यऽ अऽ आगा कि हैत से पता नहि हमर फेवरेट क्रिकेट यऽ जे हमरा बड़ नीक लगैए लोक सभके सङ्गे खेलाइमे क्रिकेट जादा नीक लगै छै